موجودہ حالات میں تشریر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں عام طور پر لوگ انسٹاگرام واٹس ایپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سارے طریقے آج کل بہت عام طریقوں سے رائج میں ہیں مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں جس سے میں اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں اور میرے لیے تخلیقی اور اثر انگیز یہ ہے کہ میں یو ٹو کے ذریعے سے یا اپنی وائس کے ذریعے سے اپنی بات حکومت تک یا لوگوں تک پہنچا سکوں اور جو جرائم یا جو بھی چیزیں ہمارے لیے مشکل حالات سامنا مشکل حالات پیدا کرتے ہیں اُن ساری چیزوں کو دور کیا جا سکے اور یہ ساری چیزیں ہم تمام لوگوں کو مل کر کے اُٹھانے کی ضروری ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کے ساتھ رہ سکے اور ہمارے یہاں جو بھی پامالی کی جاتی ہے جو بھی جرائم کئے جاتے ہیں اُن ساری چیزوں پر دیکھ ریکھ ہو سکے دیکھ ریکھ سکے اور اِن جرائم کی پامالی کی جا سکے اور اُن پر کوئی ایکشن لیا جا سکے